आदित्य कुमार चौधरी श्रीराम उदित चौधरी राम शङ्कर महतो नन्दन राम राजगीर राम श्री बालेश्वर राय श्याम राय सन्नी हजारी अमरेन्दर कुमार राय